देखियौ जतरा करे गेलियै बाबाधाम बाबाधाम गेलियै तऽ ऊँच पहाड़ रहै पहाड़ पर गेलियै सुरजके धाह अयलै सामने सामने बहुत हमरा नीक लागलै चलैत चलैत हमरा हँ पहाड़ ऊँच पर चढ़लियै सामने सामने हुनका हँस नीक लागलै हँस साँझ पड़ते हेँ लगमे चाहे आबि गेलखिन ताहिके बाद जे जाइत जाइत जाइत जाइत जाइत जाइत गेलियै बाबाधाम गेलियै तऽ हम हुनका शिवगङ्गामे लागथिन जे अभी सूर्जके धाह खूब छथिन हुआँ गेलियै हमरा खूब बढ़िऑं लगलै तब देवघर पहुँच गेलियै